کچھ عام غلطیاں ایسی ہیں جو لوگ ڈرائنگ کرتے سمے کرتے وقت کرتے ہیں اُس میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب پہلے پہلی بار ڈرائنگ کرتے ہیں تو جو اُن کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے اُس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اُس پہ بہت زیادہ دباؤ بناتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو اِس سے آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہو پائے گی اور آپ کی پینسل اِدھر اُدھر ہلے گی اور آپ اچھے طریقے سے اُس کو نہیں پکڑ پائیں گے تو اول اور دوسرے غلطی یہ ہے کہ جب آپ اپنی جب پینسل کا استعمال کر رہے ہیں کر رہے ہوں تو محتاط رہیں کہ زیادہ دباؤ کا استعمال نہ کریں یعنی وہی والی بات آ گئی کہ زیادہ اپنی پینسل پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اُس میں رچ ڈارک کا استعمال نہیں کریں یعنی رچ ڈارک کا استعمال نہیں کریں چوتھی ایک غلطی یہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں تو اپنی ڈرائنگ میں ہر چیز کا خاکہ نہ بنائیں بلکہ کچھ ہی متعین چیزوں کا خاکہ بنائیں اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ غلط کاغذ کا استعمال نہ کریں صحیح کاغذ کا استعمال کریں اور پانچویں غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اُلٹی سیدھی شکلیں بناتے ہیں دوسروں کے چہرے بناتے ہیں تو وہ شروع میں ایسی غلطی نہ کریں بلکہ کچھ اپنی ڈرائنگ کی شروعات کچھ لائنس وغیرہ بنانے سے کریں اور اِن غلطیوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اِن باتوں پر غور کریں اور اِن کو اچھے سے یاد رکھیں جہاں تک ایک اچھا فنکار بننے کی بات ہے تو اُس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک یا دو گھنٹے دِن میں اپنی ڈرائنگ پر لگائیں یعنی دِن میں ایک دو گھنٹے اپنی ڈرائنگ کو دیں یعنی ایک دو گھنٹے تک اپنی ڈرائنگ کو کریں اُس کی مشق کریں لیکن اگر آپ نمایاں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ڈرائنگ میں تو آپ کو روزانہ کم سے کم پانچ یا چھ گھنٹے اپنی ڈرائنگ بنانے میں کرنا ہوں گے یا اِس سے زیادہ ہی آپ کریں دِن میں اِس سے زیادہ ہی اپنی ڈرائنگ پر کام کریں